हैल्लो भैन जी केह् हाल ऐ ठीक ठाक हां ठीक ठाक तुस सनाओ कुत्थै किट्टी पार्टी होंदी केह् ऐ ओ किट्टी पार्टी आहो आहो अच्छा अच्छा ओह् हां मी आइया चेत्ता चेत्ता आइया हां उत्थै चाह शाह पीने अपने फैशन फुशन दस्सने जन्दियां अच्छा अच्छा है है कुत्थैं है कुत्थैं अच्छ अच्छा इत्थैं गै किन्ने बजे हारियै जाना चलगे तां अच्छा अच्छा ते लाना केह् ऐ मड़ो एह बी सनाई ड़ो मिगी

नेईं नेईं तुस लैहंगा पाई लेगे फ्ही अस हां अच्छा पैंट शैंट हां ते कोई नी मैं तां पैं अच्छा अच्छा नी शैल बनियै तां मैं पार्लर च त्यार होइयै आगी खरी हां मैं थोह्ड़ा होई आगी थोह्ड़ा इ'य्यां टच अप कराई लैगी पार्लर ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ फिर तां ओके